हा असां कई दफ़ा बीमा एजेंसियूं सां ॻाल्हि थींदी रहंदी आहे असरु थींदी रहंदी आहे और असां पंहिंजो स्वास्थ्य जो बीमा बि वठी रखियो आहे जंहिं सां कोई बीमारी थिअण ते हुनखे असां पंहिंजी बीमारी में अचण वारे पैसे जी समस्याऊं सां निजाद पाए सघूं स्वस्थ्य बीमो कराइण ॾाढो ज़रूरी आहे अॼुकल्ह जी ज़माने में छो कि बीमारियूं कॾहिंं पुछी करे नथियूं अचनि और इस्पतालनि जा ख़र्चा ॾाढा वधी विया आहिनि जंहिं जे करे बीमो कराइण ॾाढो ज़रूरी आहे स्वास्थ्य बीमा त माण्हू ज़रूरु ई कराए रखे